असांजे घर में कोई बीमारु थी वेंदो आहे त असां उन जे लाइ खिचिणी बनाईंदा आहियूं खिचिणीअ में दाल विझंदा आहियूं लूणु विझंदा आहियूं गिहु थोरो विझी पोइ उन खे पकाईंदा आहियूं अच्छी तरह सां जॾहिं हू मिली वेंदा आहिनि त पोइ ॾींदा आहियूं अजवाइण जो काड़ो ठाहे उहो डींदा आहियूं सर्दीअ जे मौसम में